ہلو آپ فیصل پلمبر بول رہے ہیں کیا میرے ایک دوست نے آپ کا مجھے نمبر دیا تھا ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں کچھ فٹنگ کا پلمبنگ فٹنگ کا کام ہونا تھا جیسے ہمارا کچن میں کچن کے سنک میں اور باتھ روم میں اور واش بیسن میں یہ پائپ لائنیں خراب تھیں تو ہمیں اس کی وجہ سے بہت دقت ہو رہی ہے اگر آپ انہیں ٹھیک کر دیں تو آپ کا بہت احسان ہوگا تو وہ پلاسٹک والی ہیں نہیں ان کو رپیئر کرنا ہے صرف کیونکہ ان کی جو ٹوٹیاں ہیں نا وہ خراب ہو رہی ہیں تو وہ ٹوٹیاں آپ کو کیا کہتے ہیں ریپئر کرنی ہے اور ان کے پائپوں میں جو ہے پانی بھی صحیح سے نہیں آ رہا ہے جس کی وجہ سے کافی دقت ہو رہی ہے پانی بہت ہلکا ہلکا آ رہا ہے

مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ان پائپوں میں کچھ کچرا وچرا پھنس رہا ہو تو اگر آپ جا کر دیکھ لیں گے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا میں ادھر جعفرآباد گلی نمبر تیرہ میں رہتا ہوں چوہا چوہان بانگر میں تو اس میں جی جی جی جی جی تو اس میں کتنا خرچہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کتنی دیر میں ہمارے گھر آ جائیں گے نہیں خرابی تو زیادہ ہے ایک دو دن بعد آئیں اگر آ پائیں گے تو وہ کافی دقتوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ جلدی آئیں کیونکہ ہمیں پانی کے بنا بہت پریشانیاں ہو رہی ہیں جی موٹر تو صحیح ہے جی اچھا اس میں آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ اس میں کیا سامان لانا پڑے گا اس میں کیا کیا کیا آئے گا تاکہ میں پہلے سے لا کر رکھ لوں اور آپ کو جی جی جی میں سمجھ گیا جی جی شکریہ ذرا جلدی آنے کی کوشش کیجیے گا جی جی جی ٹھیک ہے شکریہ